हेलो हम कहलुँ जे हम कनि बाहरसँ आएल छी पञ्जाबसँ से गाँवके छठिके बारेमे बहुत सुनने छिऐ से अहाँ बताऊ की सभ होइ छै छठि पूजामे केना की

हँ हँ खरना हँ ईसभ होइ छै

हँ देखए छिऐ सभ चीज हँ हँ ओहिमे हूए पड़ए छै हँ पाबनि

हँ ओसभ होइ छै हँ ईसभ होइ छै ई सभ सुनने छिऐ हँ ई पाबनि रहिते छै बहुत भारी होइ छै

गाँवमे नहि रहए छिऐ ताहि दुआरे पूछलहुँ